अभी तऽ हमरा सब तऽ पढ़ए लिखए नहि छिऐ जे इसकुल ले विषयमे बतबै कि कोन विषय नीक लागैत छै नीक लागैत छै तबे अभी तऽ इसकुलमे लिखाइ करए नहि छिऐ कि जे इसकुलके विषयमे बोलबै इसकुलके जे अभी माहौल चलए छै पढ़ाइ लिखाइ रऽ बहुत बढ़िआँ चलए छै सरकार अभी जे भी भी छै गाइडलाइंस आओर बढ़िआँ छै पढ़ाइ लिखाइ बढ़िआँ होइत छै पहिलेके अपेक्षामे इएह सब छै इएह सब